दीदी बिजली अहाँके कोन गावँ हए हँ मन्दिल आर आएब हम धिआपुता रहए हए बड़ बढ़िआँ से हम दुनू एक

अपने देखय होएत कहाँ कहाँ मन्दिल हए

कथी कथी घुमा देब कनी देखियै हम की करतै उम्हर आ लड़तै हँ हमहुँ आर दे छियै अथी छियै ने हमे अब कतऽ कतऽ जाय हए हम घुमबै हमहुँ घुमबैके अयलियै छथिन ई दमा हमरा सब पकड़ै छै हँ हँ ओएह हए हमहूँ पथ खायके अइ तु जा प्रकाश साधन बहुत छै नहि कह

नीक क्रिकेटके हम लाइभ विकेट देखैत छियै की भेलै किआ गेलै एबै कनिआँ मुँह देखै लै ठीक हए अहाँ के छियै अहाँ छियै ने ठीक

बड्ड सुन्दर आब कहू खुब नीक हए ठीक हए देखिऔन

देखिऔ ने यै शहरसँ एतबा दूर कयलखिन अहाँ आओर नहि गेलियै ने गेलियै हम एलहुँ हमहुँ आएब एक किलो उपारू

ठीक इएह छै